हमरा यहाँ शादी बिआह देहातमे शादी बिआहसे पहिले मतलब लड़का लड़कीके देखल देखल देखावल जाइ छिकै कुटुम आबै छिकै लड़का लड़कीके पसन्द करै छिकै ओकरबाद अच्छा पुरुखके शादी बिआहके दिन तारिख ईसबचीज तऽ होइ छिकै ओकरबाद शादीमे डेढ़ महिना पहिले से टेन्टके मतलब सट्टा करल जाइ छिकै ओहिमे बैण्ड होइ आरके डी जे होइ ऑर्केस्टा होइ जकरा जे क्षमता रहै छै ओ अपनासब करै छिकै तऽ कि कहै छिकै लड़काके बिआहमे लड़काके बिआह होइ छिकै तऽ दुइ लड़काके बिआह होइ छिकै तऽ ओहूमे करै छिकै ऑर्केस्टा कोइ कोइ कोइ करि लै छिकै डी जे कोइ किछु ओकरबाद तब बरातसभ साजल जाइ छै बराती मतलब यहाँसे बिदा करै छै ओकरबाद लड़कीके यहाँ पहुँचै छिकै तऽ बहुत मतलब बहुत जगह अइसन होइ छिकै कि बराती पहुँचि जाइ छिकै आओर लड़कीवलाके यहाँ कोइ विद्धे नहि होलऽ रहै छिकै ओ मटकोर तब ओकरबाद बराती बैठल रहै छै तब मटकोरमे जाइ छिकै फिर आम महुआ करै छिकै आओर ओसब नाच गानके चक्करमे बहुत सारा लेट करि दै छिकै ओकरबाद कि कहै छिकै ओ बड़ा टेन्ट उन्ट बहुत अच्छासे लगबै छै सजबै छिकै बहुत जकरा जहन रहै छिकै ओ अइसन बेबस्था करै छिकै जे गरीब रहै छै तऽ ओ अपना गरीबसनके बेबस्था करै छिकै आओर जे अपना जतना रुपावला रहै छिकै तऽ ओहि हिसाबसे ओ खरचा करै छिकै ओहि हिसाबसे दानदहेज दै छिकै जकरा किछु नहि रहै छै तऽ ओहने मतलब हम ओहने जेहन अपन खाइ कमबैवला रहै छै ओहन करै छै ओनाहि ओहे आधारसे अपना सबचीज सजावट उजावट करै छिकै आओर जकरा जेहन रहै छै ओसभ अपना करै छिकै ओसभ करिते देतै अपना अपन जेहन रहतै आमदनी ओहने ने खरचा करतै जेहन आमदनी रहै छै ओहन खरचा करै छिकै तऽ हमरो आरमे कोइ कोइ मतलब माँगि दै छै ई लेबै ओ लेबै नहि रहै छै नहि होइ छिकै ओकर बादके किछुके जयमाला होइ छिकै लड़का लड़की स्टेजपर जाइ छिकै जयमाला होइ छिकै जयमालाके बाद फेर लड़कीके तिलक चढ़ाहो ई करहो ओ करहो ओकरबाद वहए सबमे बहुत सारा बिध बेहवार होइ छिकै ओकरबाद शादी होइ छिकै शादी होलाके बाद फेर घोघट दहो गौना करहो ईसब करि उरिके तब जैके बिदागरी होइ छै बिदागरी होलाके बाद फेर मतलब लड़की अपना मतलब मायके छोड़िके ससुराल आबै छै तऽ यहाँ आबै छै तऽ यहाँ अएलाके बाद बहुत सारा बिध होइ छिकै लड़की परिछै छिकै ओकरबाद तऽ पूरा गाम परिछै छिए तऽ फेर ओकरा दउरामे करिके पाएर रखबाबै छिकै से एगो पाएर बामा दहिना करिके सिकरिके ओकरा गोहार तक लै जाइ छिकै वहाँ गेलाके बाद तऽ अपना कलशके मुखापर रखै छिकै ओ गिरबाबै छिकै ओहि धानसे अपन बहुत तरहके संस्कृति करै छै आजकल तऽ बहुत लोक टी वी फिलिम देखि देखिके जइसन जइसन करै छिकै ओइसन ओइसन टी वी फिलिम देखिके कोइ मेहदी रसम कोइ हल्दी रसम बहुत सारा रसम करै छिकै हमरा ई आधार छै जइसे जेहन लोक रहै छै ओइसन लोक करै छिकै बहुत लोक बहुत किछु सब बेबस्था करि लै छिकै बहुत लोकके नहि रहै छै तऽ किछु छोटा फुटा जतने होइ छै ओतने करिके अपना सीराबट्टामे गोर उर लगबैके अपना कनिएसँ परछिके अपना दुआरमे पुतौह बनैके बेटी बनैके अपना घरमे ओकरा रखै छिकै जकरा जेहन जेहन मतलब छै से जइसन रहै छिकै ओइसन अपना करै छिकै जइसन बनिके छै ओइसन बनिके अपना रहैले कहै छिकै अपना सुख शान्तिसे अपना परिवारके साथमे रहऽ जेना परिवार छिकै ओना चलहो जेना चलैतऽ ओना चलहो ईसब हम कहब ईसब संस्कृति छिकै ई सब संस्कृतिके पालन करिके अपना ससुरारमे रहैले बोलै छिए हमरा यहाँ गामके इएह नियम छिकै इएह रीत छिकै अइसने अपना रहैले बोलै छिकै